जइसे हियाँ कहूँ हॉस्पिटल नहि हइ डागदर बीरो के जइसे दबाइ बीरोके लगमे हॉस्पिटल होइके चाही जइसे दूर दूर आदमी जाइ हइ दबाइ बीरो करनेके लिए जइसे दबाइके लिए हॉस्पिटल लगमे खुलना चाहिए जइसे करोने हो गेलै कोइ बिमारिए हो गेलै सुस्ते आदमी हो जाइ हइ तऽ दूरी करयके पड़ै हइ दबाइ बीरो जायके पड़ै हइ जइसे लगमे रहतै तऽ लगेमे नहि आदमी दबाइ बीरो कराए लेतै नहि तऽ दूरी जायके पड़ि जाइ हइ जइसे लगमे एगो ड् कम्पोटर रहल डागदरे होइके चाही एगो लग पासमे आब जइसे समस्तीपुर जाइके पड़ै हइ दरभंगा जाइके पड़ै हइ पटना जाइके पड़ै हइ सभ दूरी जाइके पड़ै हइ दबाइ बीरो करनाइ करबैके लिए तऽ लगमे जइसे एगो हॉस्पिटल खोलतै तऽ लगेमे ने आदमी जेतै जइसे ल दबाइ बीरो कराएके लिए से लगमे रहतै तऽ कतहु दूर लगमे हइ तऽ दौगल दौगल लऽ एबै अभिए बहुत दूर हइ जइसे दरभंगे भऽ गेलै पटना भऽ गेलै समस्तीपुर भऽ गेलै सभ दूर दूर आदमी दिल्ली चलि जाइ हइ दबाइ करबैके लिए लगमे जैसे करोनेके हल्ला रहै बीमारी जइसे करोना हो गेलै तनिको बिमारी तिमारी होइ तऽ दूर जाइके पड़ै हइ आ लगमे रहतै तऽ लगेमे ने इलाज विलाज होतै सभ चीज करायल जेतै करोनाके जइसे कोइ बिमारीके स्वस्थ भेलाके बिमारी हो जाइ हइ तऽ लगमे जइसे लगमे दबा डोगदर होइके चाही अपना बिहारमे एगो अथि खुलयके चाही जइसे हॉस्पिटल जइसे लगमे हॉस्पिटल रहयके चाही सभचीज हॉस्पिटल खुगैके चाही लग दुआरिमे लगमे रहतै तऽ ठीक रहतै जइसे हॉस्पिटल दूर दूर आदमी हॉस्पिटल जाइ हइ सभ चीज करयके लिए तऽ डोगदर बीरो हियाँ